हम अपना घर मे जे अपन काम करै छियै हमरा घर छै ई चौका बर्तन बासन घास भूसा माल जाल कुट्टी सानी घास काटि कऽ लाबै छी कुट्टी सानी गाय के दुहै गारै छी अपन खियाबै पियाबै छी अपन जन बन करै छी हमरा नौकरी चौकरी कुछो नहि यऽ नहि अपन लोक के काम करै छी अपन कोहुना कऽ गुजर मे काटै छी काम धन्धा अपने करै छी सब काम ककरो जोनो बोनि मे नहि जाइ छी कि जे लए अपने काम करै छी स्कूलो के कत्तेक जे काम रहै छै ओ दू चारि गो माल जाल बकरी छकरी घास भूसा इएह ओहिमे जीवन काटै छी घासो लऽ चलि गेलहुँ कहुॅंसॅं बिरारो उखारय लए चलि गेलहुँ कहुॅं से मालोके कयलहुॅं चूल्हे खखोरय लऽ पड़लहुँ सबकुछ करै छी कय कऽ आबै छी जितना करै छी कय पाबै छी तितना करै छी अपना परिवार मे सब चलै छी सब किछो जे छै